नवजात बच्चाके देखभाल केनाइ बहुत कठिन काज अछि एहि दुआरे जे जखन ओ मायके पेटमे रहैए तऽ ओकर जे पर्यावरण माहौल होइ छै से किछु आओर होइ छै आओर जखन बाहर अबैए तऽ ओकरा किछु आओर भेटै छै तैँ दुनूके जे तापमान ठण्डा आदिके जे स्तर होइ छै ओकरा बनेनाइ सभसँ जरूरी छै बाँकि आहारके पैटर्न जे छै से पहिल छओ महीना तक तऽ ओकरा माँके दूधे टा पियेबाक चाही आओर छओ महिनाके बाद किछु किछु पूरक आहार जेना दलिया दालिक पानि तरकारीके पत्तावला तरकारी सभ भातके दालिमे गुरिके रोटीके दालिमे गुरिके आदि ओकरा दैके प्रयास करबाक चाही एक साल तक